एह् जिसलै में आखनी आं कि जिसलै में लिखनी आं ते अपने दिलै दी जेह्ड़ी बी कोई गल्ल ऐ कोई कविता ऐ किश बी जेह्ड़ा ऐ में डायरी पर जिसलै लिखनी आं ते उस डायरी पर लिखनी आं लिखने आह्ली जेह्ड़ी भाशा ऐ ओह् में जैदातर डोगरी गै इस्तेमाल करनी आं